समस्तीपुर जिले में कृषि का बहुत ही जो है सो आदमी लोग निर्भर हैं यहाँ मक्के की खेती धान की खेती सब्ज़ी की खेती वगैरह वगैरह होती है बहुत लोग ऐसा है जो कृषि पर ही निर्भर है गाय भैंस गौशाला का स्थिति भी यहाँ ठीक ठाक है लोग गाय भैंस भी पोसते हैं उससे भी लोगों को काफ़ी जो है से जीवन यापन चल रहा है प्रौद्योगिकी के मालमे मामले में जो है वह भी शिक्षा के व्यवस्था में भी ठीक ठाक है उसके बाद सिंचाई के मामले में वह भी ठी ठाक है धान गेहूं यहाँ पर बहुत पै पैमाने पर जो है से लोग करते हैं गेहूं का भी खेती हो रहा है मक्का भी यहाँ लोग लगा रहे हैं हम लोग भी एक किसान हीं हैं जो खेती कर रहे हैं समस्तीपुर जिले में सारी जो सुविधा है वह भी सब एकदम ठीक ठाक है चल रही है उसके बाद और भी गौशाला भी यहाँ पर है जो आदमी गाय भैंस पोसते हैं उससे बढ़िया उन्नति हो रहा है